हमारे भोजन में उपयोग में की जाने वाली कई ऐसी दुर्लभ सामग्रियाँ हैं जिनमें है एक जो लोग किया मिर्च है जो यह काफ़ी सूखी और तीखी लाल मिर्च होती है इससे हमारे शरीर को खाने से जलन नहीं होती है जिन्हें तीखा पसंद तीखापन पसंद है वह इस मिर्च का उपयोग कर सकते हैं यह नुकसान नहीं देती है पर यह मिलना बहुत ही मुश्किल है और जो हमारे जो खाने सामग्री है उसमें एक रधुनी नाम की एक अजवाइन होती है सूखी जिसे यह जो सूखी अजवाइन है यह एक पौधे में सूखी लगती है और जो यह अजवाइन है इसका स्वाद काफ़ी होता है यह बंगाली व्यंजनों में काफ़ी उपयोग में लिया जाता है पर यह हमारे यहाँ मिलना बहुत ही मुश्किल है जैसे एक कंधारी मालुक है यह एक प्रकार का सफ़ेद रंग की मिर्च होती है ऐसे कई ऐसी सामग्रीयाँ हैं जो हमारे यहाँ मिलनी काफ़ी मुश्किल है दुर्लभ है